हाँ जी मैम सब्जियों का काउंटर है ना आपके बैक साइड पे है देखिए देखिए जैसे आप देख सकती है हमारे काउंटर पे अभी सभी सब्जियां हैं सभी सब्जियां रखी हुई है आपको कौन कौन सी खरीदनी है एक बार बताइए आप हाँ जी हाँ जी दीजिए आपको कितने कितने किलो के लिए लेनी है आप बताएंगे एक बार हाँ जी देखिए वैसे तो बीस रुपए किलो के हिसाब से आलू मिलते हैं पर जैसे आप बोल रहे हैं आपको दो दो किलो लेने हैं तो इसमें हमारे यहाँ पे अभी ऑफर चल रहा है आप इकट्ठे दो किलो आलू खरीदेंगे तो वो आपको तीस रुपए के पड़ेंगे और टमाटर आपको पड़ेंगे वैसे तो हमारे यहाँ पे तीस रुपए किलो के हिसाब से हैं अगर आप दो किलो लेंगे तो वो आपको दो किलो ही चालीस रुपए के पड़ेंगे देखिए ये जो ऑफर इन्होंने पहले से लगा रखे हैं वही ऑफर्स पे हम आपको बता रहे हैं वैसे एक ऑफर और भी आप अगर ये सारी सब्जी एक एक किलो ख़रीद रहे हैं और आपके सब्जी दस किलो होती है तो आपको उसके ऊपर ऑफ मिल सकता है देखिए टमाटर की रेट तो मैंने बताई थी तीस रुपए किलो के हिसाब से और आप दो किलो इकट्ठा खरीदते हैं तो आपको चालीस रुपए रेट में पड़ेंगे हाँ जी हाँ जी बिल्कुल आपको चालीस रुपए रेट में दो किलो टमाटर मिल जाएंगे आलू आपको वैसे तो हम बीस रुपए किलो के हिसाब से दे रहे थे अब हाँ वैसे आपने बोला था आपको दो किलो चाहिए तो हम आपको तीस रुपए के दो किलो देंगे क्योंकि इस पे भी ऑफर है हाँ जी देखिए प्रमोशन तो आप सब्जियों जैसे आप सब्जी लेती हैं अपने सब्जी ज़्यादा ली अब काउंटर पर बिलिंग कराने जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्रमोशन कार्ड मिल जाएगा आप उसके ऊपर जैसे आपकी सब्जी अगर पाँच किलो या दस किलो है तो आप उसके अलावा आपको गिफ्ट हैंपर की तरह प्रमोशन दिया जाएगा आप उससे कोई भी एक अलग चीज खरीद सकती हैं जो आपके कार्ड में आएगी हाँ जी हाँ जी जो इन पर प्राइस लिखा हुआ है वही प्राइस में आपको दिया जाएगा और लकीली अगर आपका प्राइस सही हुआ और आपकी सब्जियां किलो के हिसाब से सही हुई जैसे दस किलो निकल गई आपकी सब्जियां तो आपको उसके ऊपर और ऑफ हो सकता है आपका प्राइस और कम हो जाएगा हाँ जी हाँ जी बिल्कुल आपको अब आप ले लीजिए और आप एक बार अपने काउंटर पे दिखा दीजिए अगर आपकी सब्जियां ज़्यादा किलो में हुई तो आपको प्राइस भी कम हो जाएगा और और आपके प्रमोशन भी मिल जाएगा